علم ایک زیور ہے جو زندگی کو سنوارتا ہے تعلیم یافتہ ہونا ایک زندگی کے لیے مثبت پہلو ہے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ روزمرہ زندگی کے فیصلے بہتر لے سکتے ہیں روزگار میں بھی انہیں بہتر مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے سفر کو آسان بنانے کے لیے تعلیم کا سہارا لیتے ہیں اور ان کے لیے معاشی اعتبار سے بھی سہولیات مہیا ہو جاتی ہیں ناخواندہ لوگ ان تمام سہولیات سے محروم رہتے ہیں کہیں آنے جانے سفر کرنے میں انہیں محرومی ہوتی ہے بینک اسپتال وغیرہ میں وہ اپنے کام کو مکمل طور پر انجام نہیں دے پاتے دوسروں کے محتاج ہوکر رہ جاتے ہیں اور مصروفیت والی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوتا ہے اسی لیے آج کل اپنے نام وغیرہ اور ایڈریس وغیرہ کی اسپیلنگ میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہیں تو اس کو مکمل طور پر صحیح کرنے کے لیے انسان کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی مزید اور ترقی یافتہ مواقع فراہم کرا سکیں